हीअं त सिंधी माण्हू खाइण जो ॾाढो शौक़ीनि थींदो आहे ऐं ऊअं ई असांजा व्यंजन थींदा आहिनि असां नाश्तो थिए मंझंदि थिए राति जो खाधो थिए असां विभिन विभिन प्रकार जा वन व्यंजन तयारु करे था सघूं जीअं तव्हां नाश्ते में कोकी था खाई सघो जेको हेतिरी मुश्किल न थींदी आहे ठाहिण में तव्हांखे बसि अटो ॻोहिणो आहे ऐं अधु पकु करे पोइ उन खे चङी तरह खे पचाइणो आहे ऐं इअं ई तव्हां पोहा था ठाहे ठाहे सघो जेका उहे बि मुश्किलु न थींदा आहिनि ठाहिण में पोइ ॾींहं जो तव्हां कॾहिं कड़ी चांवर हुन में कड़ी थोरी कठिन थींदी आहे ठाहिण में छाकाणि त हुन में तव्हांखे वधीक भाॼियूं विझणियूं पवंदियूं आहिनि ऐं हिकु हिकु भाॼी खे तव्हांखे कटे करे पोइ थोरो सो उन खे तरे करे पोइ विझंदा आहियूं ऐं बेसण खे सुठे नमूने भुञिणो पवंदो आहे ताकी हुन जो सवाद ऐं हुन जो रंगु सुठो बिहे ऐं खाइण में त सॼो खेल हुन जो बेसण जो ई थींदो आहे त अगरि तांजो बेसण सुठे नमूने न भुॻल आहे त कड़ी तव्हांजी सुठी न ठहंदी त इन करे हिन में थोरी महिनतु थींदी आहे ऐं कड़ी सां गॾु असां चांवर खाईंदा आहियूं चांवर ॾाढो आसानु आहे पचाइण लाए ऐं हिन करे असांजी महिनतु जेका कड़ी में लॻंदी आहे उहो असां चांवर जे अ हुन ते थोरी चांवर में घटि लॻंदी आहे त रात जो असां भींडियूं या पटाटा तरियल आहे दाल सां गॾु तव्हां ठाहे था सघो हीअं ई दाल असांजी ठाहिण में ईज़ी थोरी आसानु थींदी आहे ऐं जेका भींडियूं आहिनि हुन खे कटो जीरो हणो मसालो विझो उहो थोरो सो असांजे लाइ मुश्किल थी वेंदो आहे त सिंधी मां असांजे लाइ भिन भिन व्यंजन ठाहिण जो ऐं पकाइण जो जीअं तव्हां तव्हांखे जीअं सवादु खपे हूअं तव्हां करे था सघो इलाही अगरि तव्हांखे भिंडी हिन न पकाइणी आहे त तव्हां आलू बि था खाए सघो ऐं हुन उहो हुन खे बसि कटे करे तव्हांखे तरिणो पवंदो आहे जेका ॾाढो ई आसानु कमु आहे करणु लाइ